जोंनि दा भारतनि हेल्थ केयर सिस्टेमा एसेबाबो जेंनाजों मोगा मोगि मानोना बेवहाय जोङो जोंनि सावस्रिखौ नायनो थाङोब्ला जों बेवहाय बेवहाय खामानि मावग्रा खरमसारिफोरनि एसेबाबो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैहाय बिथांमोनखौ थि समाव जोङो लोगो मोना बिथांमोनजों जोङो थि समाव गावनि देहा सावस्रिखौ नायजानो मोना बिथांमोनजों जोङो गोबां मानि सम नेनो गोनां जायो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि देहा सावस्रिनि सिबियारि महरै जों खासे खासेखौ माने थोजासे हेफाजाबगिरि जोङो मोन्नो थाङा जायनि जाहोनाव जोङो जोबोर खस्थ' भुगिनांनो गोनां जायो जोङो जेरैहाय जोङो मुलि मुलिफोरखौ जोङो बेवहाय आरो नांनाय बायदिखौ जोङो मोन्नो थाङा आरो जेराव जोंनि भारतारि हेल्थ केयर सिस्टेमा माने जों डक्टरनि आंखालसो ना मा बे नांगौबायदियै जोङो जोंनि देहा सावस्रि नायग्रा जोङो डक्टरबो मोन्नो थाङा बेखायनो जोंनि भारतारि हेल्थ केयर सिस्टेमा एसे जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो